संवसारांत येरादारीची जायती साधनां आसात जशी ट्रेन बोट विमान बसी हातूंत मदली स्थानीक लोकां खातीर बस हें चड सोंपें बस म्हणटना बसींत ड्रायवर हो एक मुखेल ड्रायवरचें सीट जें आसता तें मुखार आसता तसोच कण्डक्टर हो लोकांकडच्यान पयशें घेवपा खातीर आसता बसीत बायलां खातीर कांय सिटां राखीव दवरिल्ली आसतात एक सीट विकलांग मनशां खातीर दवरिल्लें आसता आनी बाकीची सिटां जी आसतात ती जनरल कोणाकय बसूं येता बस जी आसता ती बस स्टॉपाचेर थांबोवप आसता बसींत किलोमिटरांच्या कोतान बसीच्या चें पयशें घेतात

पयस किंवां लागींच्या प्रवासा खातीर बस ही येरादारीचे बरें योग्य सादन अशें थारलां